ڈرائنگ ہم سبھی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے فار اکزامپل آپ اگر ٹینشن میں ہوں کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو آپ کے مائنڈ میں عجیب عجیب خیال آ رہے ہوں بالکل پریشان ہوں آپ کسی بھی چیز کو لے کر تو آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا مائنڈ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے آپ فریش فیل کرنے لگتا ہے آپ کے مائنڈ میں آپ کے مائنڈ میں جو چل رہا ہو آپ وہ بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے اور اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ بھی ڈرائنگ کر سکتا ہے اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے من کو فریش کرنے کے لیے اپنے اندر کی کڑواہٹ نکالنے کے لیے ڈرائنگ بہت سے ٹائم کی جا سکتی ہے خوشی میں دکھ میں آپ جب چاہیں تب ڈرائنگ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی یہ بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہے میں نے تو نظم اور ضبط سے کے معاملہ میں بہت کچھ سیکھا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ جب بالکل فریش نہیں فیل کرتے تو آپ کچھ گنگنا لیں کچھ نظم کی دو چار لائنیں تو آپ اس سے بھی بہت ہلکا فیل کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک فریشنیس آ جاتی ہے